नृत्य करब तऽ हमरा बचपन सऽ बहुत पसंद अछि लेकिन कहियो हम एते बढ़िऑं सऽ ओकर ट्रेनिंग नहि लेलहुॅं लेकिन हम जहन आठवींमे रहौं तऽ एकटा लोकगीत पर स्कूलमे कॉम्पीटिशन भेलै ओहिमे हम नृत्य केने रहौं ग्रुप के साथ डांस केलियै रहऽ तऽ सीखलियै रहऽ ओ ओ डांस तकर बाद ओ सामा चकेवा के कोनो गीत रहै तऽ सब केओ रहै दोस सब रहै तऽ जाहिमे मिस हमरा सबके सीखबैत रहथिन तऽ हम सब सऽ पाछू रहैत रहौं जे जल्दी सीख पाबैत रहियै सारा स्टेप फॉलो कए पाबैत रहियै लेकिन हमर एकटा यानि कि मन सऽ बहुत इच्छा रहैत रहै कि हँ हमहूँ डांस मतलब जते भी नृत्य प्रतियोगिता छै ओहि सबमे भाग ली तऽ जहन हम कएलहुॅं रहऽ आठवींमे परफॉर्म केलियै रहऽ स्कूल मऽ तऽ सबके बहुत पसंद एलै तऽ सब कहलकै कि तुम तो मतलब अहाँ तऽ बड्ड नीक डांस करै छी से अहाँ किया नै करै छी डांस कियाकि हम संगीत सऽ बेसी जुड़ल रहौं तऽ डांस के एते अवसर नहि भेटैत रहै हम संगीते वला प्रतियोगिता मे भाग लए लैत रही तऽ ओहि बेर जे हम डांस केलियै तऽ हमरा सब केओ बहुत प्रशंसा केलकै ओकर बाद फेर हम कॉलेज मे एकबेर भेल रहै परफॉर्मेंस डांस के प्रतियोगिता भेल रहै ओइशहिमे हम कत्थक ट्राय केलियै रहऽ कियाकि ओना तऽ हम मतलब प्रोफेशनली नहि सीखने छियै कत्थक लेकिन हमरा ऑनलाइन सऽ सीखलियै कत्थक और एकटा गाना छै लता मंगेशकर के ही कोनो गाना रहै कत्थक के शायद कृष्ण भगवान के हमरा याद नहि आबि रहल अइ तऽ ओहि पर हम परफॉर्म कएलहुॅं रहऽ तऽ हम थर्ड आयल रहौं लेकिन हम एक्सेप्ट केलौं कि कोनो बात नहि कियाकि हमरा सऽ बहुत नीक नीक डांसर सब रहै जे हमरा कॉलेजमे रहै तऽ डांसिंग मे हमरा पहिने ऽ बच्चा मऽ तऽ सब तरह के डांस हमरा नीक लागैत रहै जेनाकि बॉलीवुड गाना सब पर डांस सब नीक लागैत रहै दोसर के साथ लेकिन अभी के समय मे चाहै छी कि हम कत्थक के बढ़िऑं सऽ ट्रेनिंग ली आ कत्थक डांस के हम जरुर सीखी नीक सऽ जे होइ छै रच बैस जेनाय अन्दर ओ हम चाहै छी कि हुए